हलो नमस्कार हाँ हमें घूमने जाना है हमें लखनऊ घूमने जाना है हाँ गाड़ी से जाएंगे बैटी वाली गाड़ी से ठीक है जिससे आप ले चलें घुमाने ठीक है इसके लिए गाड़ी से चलते हैं घूमने हाँ लखनऊ जाना है इमामबाड़ा घूमना है चिड़ियाघर घूमना है बच्चों के साथ जाना है पूरी फैमिली जाएगी अच्छा ठीक हे बताइए कितना किराया लेंगे हाँ औ इमामबाड़े के साथ हमें चिड़ियाघर भी जाना है और बुद्धा पार्क भी पाक भी घूमना है सब पूरा बताइए सब पूरा अच्छे से उसी में हो जाएगा चल हाँ ठीक है तो बढ़िया हे क्योंकि अब बच्चे हैं फैमिली है अब ऐसे तो जा ही नहीं सकते गाड़ी वाड़ी की जाए तभी तो घूमने जाना अच्छा लगेगा अब ब कोई कहता है कि हमें इमामबाड़ा देखना है छोटा बच्चा कहता नहीं मम्मी हमें चिड़ियाघर देखना है शेर भालू देखना है हाँ सबकी पसंद ध्यान में रखते जी हाँ सबकी पसंद ध्यान में रखनी पड़ेगी जी हाँ हाँ हाँ यह तो है हाँ और वह बड़े बच्चे हें उनको बुद्धा पार्क उन्होंने नहीं देखा है तो वह कहते हैं हमें बुद्धा पार्क मम्मी जाना है बुद्धा पार्क हमें दिखा दीजिए उनको उनको पार्क ज़्यादा पसंद है पार्क में वॉ लगे झूले हमको जी हाँ अब तो नया बन गया है बुद्धा पार्क तो बहुत अच्छा लगता है अभी जल्दी में तो उद्घाटन हुआ है बुद्धा पार्क में

हाँ हाँ ठीक हे गाड़ी आप ले चलेंगे रास्ता हम बताएंगे अरे ऐसी गाड़ी करेंगे ऐसा ना हो कि हम भूल जाएँ ठीक है ठीक है हम रास्ता बताते रहेंगे कुछ हम सही बताएंगे कुछ आप ग़लत बताइएगा ठीक है ठीक है नमस्कार